کچھ سال پہلے کی بات ہے میں اور میرے دوست پٹنہ شہر گھومنے کے لیے گئے تھے وہ سفر بہت ہی اچھا اور بہت ہی خوبصورت رہا تھا ہم سب ہی دوستوں کے لیے ہم لوگوں نے سفر شروع کیا تھا دہلی سے بذریعۂ ٹرین ہم لوگ صبح تقریباً پانچ بجے پٹ پٹنہ شہر پٹنہ ریلوے اسٹیشن پر اترے اور وہاں کی تاریخی مقامات کو دیکھا اور اسی طریقے سے پٹنہ شہر کو ہم لوگوں نے خوب لطف اندوز لیتے ہوئے گھومے اور پھرے اور وہاں کی چیزوں کا مشاہدہ کیا وہاں کی تہذیب وہاں کے لوگوں سے بات چیت کی وہاں کا رہن سہن دیکھا اور جس سے ہم لوگ بہت متاثر بھی ہوئے اور کافی اچھا لگا کافی اچھا ہم لوگوں نے محسوس کیا